हेयौ दीदी दीदी हेलो देखियौ अपना सब मधेपुरा जिलामे कते बढ़िआँ रोड बनल छै अपना आरके गाँवमे सड़क बनल छै देखय देखय छियै खाली मुखिया सब जीतलइ देखय छियै हँइ अपना आरके गली गलीमे केते कचड़ा बनल छै कतहु रोड बनल छै आब देखय छियै अखनी देखियौ डमराइनीमे मोमडन टोलामे देखियौ कते बढ़िआँ सड़क अपना आरके गाँव आरमे केहेनवला सहरसा मधेपुरा देखियौ पूर्णिया देखियौ सब तऽ ई अपना आरके गाँवमे छै मुखिया सरपञ्चके वोट दैवला छै देखियौ और सब जगह देखियौ कितना अच्छा सड़क बनल छै केतना बढ़िआँ गाँव घर छै देखियौ कितना बढ़िआँ गाड़ी घोड़ा चलय छै लोक सबके लिये साध तब अपना आरके गाँव देखियौ एको रत्ती छै गाड़ियो घोड़ा चलयवला देखय छियै ने साधन छै कुछोके होइ छै तऽ अपना आरके पैदले चलि लै छियै देखियौ दोसर गाँवमे देखियौ रसल बसल केहन बढ़िआँ बनल छै गाड़ी घोड़ा चलय छै लोग अर एतना दरबर मारै छै हँय मधेपुरा मुरलीगंज देखियौ तऽ पूर्णिया देखियौ तऽ फेर कठिआ ई सब देखियौ तऽ सहरसा देखियौ पूर्णिया तक देखियौ रोड कते सुन्दर फोर लाइन बनल छै तब फोर लाइन बनल छै अपना आओरके देखय छियै हल्को फल्का सड़क कनिटा खाली चटाइ दै छै भए गेलय सब चटे दइ छै भए गेलय देखय छियै कहीं कहीं रोड देखियौ कते सुन्दर बनल छै अपना आरके गाँव तै नरबरा गेलय कि अपना आरके एकटा नहि छै तैँ ने सड़क बनल छै खाली देखय छियै दीदी भैया मिलकऽ आबय छै सड़कपर ई सभ अपन लै छै

भइयो सभ दखय छियै केतना अथी करिकऽ चलय छै हँ तैँ देखय छियै फोर लाइन गाड़ी सब चलय छै एने सँ देखियौ कुमारखण्डे आरमे देखियौ कते बढ़िआँ रोड छै गाँव घर देखियौ कते बढ़िआँ दुकाने दौड़ी कते बढ़िआँ चलय छै अपना आरके देखियौ घर गृहस्थीमे देखियौ केहेन हँ बोल तब कहलहुँ ने तऽ अपना अरके देखियौ कते दिक्कत होइ छै जाइयो आबयमे बहुत परेशानी छै यौ हँ आइ मुरलीयेगंज देखियौ तऽ कते बढ़िआँ हर जब देखियौ तब देखियौ सड़क हर रोडपर देखियौ गाड़ी घोड़ा चइलते रहै छै ऐ कभी चलय छियै तऽ कितना साधन हर चीजके लिये सोचय लऽ पड़य छै हेबेए बुलाबै लए जाइ लऽ पड़य छै आओर देखियौ गाड़ियो घोड़ा चलतियै तऽ अपना आरके हूँ आब देखियौ कादुये छै फालुए कते छै जेने जेबय तेने देखियौ बुलैयो लड़यवला सड़क अर जे नहि छै पानि लागल रहय पानि दिनऽ पानि लागल रहय छै हँ गढ्ढा रहय छै तऽ कते पानि रहय छै गाड़ियो घोड़ा चलय छै तऽ फा पानिमे अथी भए जाइ छै कते परेशानी होइ छै लोक ठीक छै राखू तब